ہاں دیہی علاقوں میں کسانوں کو درپیش چیلنج اور مسائل یہ ہیں کہ انہیں موسم کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اگر وقت سے بارش نہیں ہوتی ہے تو دیہا دیہی علاقوں کے کسانوں کو بہت زیادہ چیلنج ہے جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے اور مالی مدد سے بھی مالی اعتبار سے بھی ہے کہ اگر کوئی کسان کمزور رہتا ہے تو اسے مالی مدد کی بھی ضروری رہتی ہے اور تکنیکی مدد بھی ان کے لیے بہت ضروری رہتی ہے اگر تکنیکی مدد ان کے پاس نہ ہو تو وہ صحیح سے اپنے کھیتوں کو سینچ نہیں پائیں گے اور چھوٹے پیمانے کے کسانوں کے لیے تربیت یہی ہے کہ وہ اپنے مالی مدد کو جتنے زیادہ ہو اتنے زیادہ لگائیں اور جب موسم صحیح ہو تب لگائیں اور تکنیکی مدد ضرور لیں